हलो ओला डाइवर कल्ह मा तव्हांखे टेक्सी बुक कराई हुई सुभाणे जोकी मूंखे सुबुह जो वञिणो आहे जबलपुर त तव्हां बरोबरु टेम ते अची वेंदव त मूंखे ॿुधाए छॾियो पूरे टेम ते जोकी मूंखे पहुचणो आहे वरी बि जबलपुर खां मूंखे प्लस नागपुर लाइ वञिणो आहे ताकी मुंहिंजी ट्रेन बिल्कुलु बि न छुटिजे